म्हाका सादारणपणान बरे फोटो काडपाक खूब जाग्यार भोंवपाक आवडटा किद्या म्हळ्यार फोटो म्हजी हॉबी आसा हांव खंयी गेल्यार खंयच्या प्लेसीर सगळे कडेन फोटो काडटा आनी ते म्हाज्या मोबायलान सेव करून दवरता म्हाका फोटो काडपाक खूब आवडटा सुर्योदय सांजचे वेळार सुर्य मावळटा तेन्ना फोटो काडपाक म्हाका खूब बरें दिसता हांव झाडांचो जनावरांचो विचार खंय खंय वयता थंय फोटो काडीत रावता देवळान गेल्यार देवळान देवाचो फोटो सगळे कडेन हांव फोटो काडीत रावता देवळाच्या भोंवताळा हांव सगळे कडेन भोंवता आनी सगळे कडचो इंटिरियर पळोवन तेजो फोटो घेता म्हाका सगळे हाजो फोटो काडपाक आवडटा हांव खंयी वयता थंय बरे बरे फोटो काडटा हांव खूब अशे जाग्यार गेलां सगळे कडचे म्हज्या कडेन फोटो आसा त्या फोटो हांव यादी म्हणून म्हाज्या कडेन दवरतां फोटवान म्हज्या चड अशीं झाडां जनावरां फुलपाखरू अशें कितें खंय शेत दिसता उदक व्हांवता तें दिसता तसले हांव फोटो काडटां वयर आकाशान सुद्दा बर्ड्स फ्लाय करतात विमान येता स्काय रातचे सुद्दां हांव स्टाराचे फोटो काडटा एक एक फावट मून इतको बरो दिसता तेन्ना हांव तेजो सुद्दा फोटो काडटा सगळ्या जाग्यार हांव फोटो काडीत भोंवता शाळेन हांव वयतां तेन्ना थंय किदें किदें एक्टिविटीज जाता तेजो सुद्दा फोटो काडटा हांव रांदतां तेन्ना रेसिपी करता ताजो सुद्दां फोटो काडटा ते व्हिडियोज करून म्हज्या मोबायलान दवरता म्हाका ते मागीर नॅक्स्ट टायम करता तेन्ना बरें पडटा आनी म्हजी ल्हानपणाचे फोटो सुद्दां आसात ते हांवें म्हज्या कडेन म्हज्या यादी खातीर दवरला तें म्हाका म्हज्या आईन दिल्ले म्हाका म्हज्या फॅमिली वांगडा फोटो काडपाक खूब आवडटा हांव खंय वयतां तेन्ना हांव खंय भोंवपा बी वयतां तेन्ना सगळो व्यू घेता मागीर येवन हांव पळयतां किदें बरें दिसता तें मागीर हांव ते मोबायलान म्हाज्या दवरतां म्हाका म्हाजे कुत्रे माजरां कुत्रे आवडटा तेंचे सुद्दा फोटो काडून दवरता आनी माजराचे सुद्दा खुबशे व्हिडियो म्हाज्या कडेन आसा धाकटीं माजराचीं पिलां तीं तेंचे तर भरपुरूच व्हिडियो आसा म्हाजी माजरां म्हाका खूब आवडटा म्हणून हांव तांचे खूब व्हिडियो करतां कुत्रे सुद्दां म्हाका आवडटा म्हणून तेंचे सुद्दां हांव व्हिडियो करून दवरता म्हाका खंय खंय भोंवता तेंचे वर्णन करपाक खूब आवडटा म्हणून हांव खंय वयता थंय फोटो काडीत रावतां